اگر میں ہماری ریاست کی بات کروں تو ہماری دلّی میں تو اردو جو بھاشا ہے وہ کافی کم ہو گئی ہے بولنے میں بھی سکھانے میں بھی لکھنے میں بھی آج کل جو ہے بس کچھ ہی ایسے ایریا میں ایسے مدرسے ہیں جہاں پہ مطلب جیسے کہتے ہیں بلوائی لکھائی اور سکھائی جاتی ہے لیکن باقی سب جگہوں پہ اگر آپ دیکھیں تو بولنے والے بھی کم ہی ہیں اور جن کو سیکھنی بھی ہوتی ہے ان کو پھر الگ سے کہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے جوکہ بہت آسانی سے نہیں ملتی ہے کیوںکہ آج کل سب جگہ جو ہے وہ انگلش کا ہی بول بالا لگا رہتا ہے تو وہ سکھاتے ہیں بٹ مجھے ایسا لگتا ہی کہ اردو ہماری ریاست میں کافی کم ہیں